हाँ बोलिए अच्छा हँ बाजू

हँ हँ

बिलकुल अच्छा अहाँ कोन जगह सऽ बाजि रहल छियै अच्छा अच्छा अच्छा ओ जे रोड अहाँके गाँव सऽ जे गेल हँ सहरसा तरफ वएह रोडके बारे मे अहाँ कहि रहल छियै तऽ एना ओ एना हमरा इंजीनियर ठीकेदार सब सऽ बात भेल छलए वएह समय मे जाहि समय मे ई रोडके मतलब कॉन्ट्रैक्ट पास भेल रहै तऽ ओ सब कहलखिन जे मतलब ई हेतै जब पेड़ बहुत कटलै ओहि रोडमे किएकि गाछी होयत बीच खेत होयत ओ रोड निकललै हन खैर यातायात के लेल रोडो तऽ बहुत जादा महत्वपूर्ण यऽ इम्पोर्टेन्ट यऽ तऽ बात तऽ हुनका सब सऽ भेल रहै तऽ एग्रीमेंट पर साइन तऽ छनि हुनकर सब के लेकिन एखन तक एखन तक ओकर सब के टीम नहि पहुँचल की पर्यावरण बला अच्छा अच्छा तऽ एहि के लेल हम अहाँके बहुत बहुत एहि के लेल हम अहाँके धन्यवाद कहै छी बहुत बहुत कि अहाँ हमरा एहि चीज के सूचना देलहुॅं आब हम एखने अहाँ सऽ मतलब ई सब जानकारी हम लए लेलहुॅं हन तऽ हम बात करै छियै टीम सऽ जेना जे होइ छै से मतलब हम जल्दी सऽ जल्दी काम के शुरुआत करबाबै छी एना होइ छै की जे एहि सब चीज मे कनी टाइम अएहि दुआरे लागि जाइ छै कि रोड बनि रहल छै ने आब रोड बनि रहल छै तऽ जेना मिट्टी हटै छै मिट्टी हटै छै तऽ ओकरो लेल स्पेस रहै छै तऽ जहन पूरा मिट्टी उइठ कऽ जब रोड एक तरीका सऽ जब रोड सिस्टमेटिक तरीका सऽ चले लगतै आवागमन होइ लगतै ओकरा बाद जे छै से ओ काम रोडके जब काम फाइनल भए गेलै लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ ओकरा बाद पर्यावरण के ध्यान देल जेतै एखन जे अगर हम ओहिठाम पेड़ लगबाए देबै तऽ छोटा छोटा पेड़ रहतै अखन रोडके आओर कोनो काज होइ छै तऽ ओ पेड़ के क्षति भऽ सकैया ताहि दुआरे एहि मे कनी समय लगतै लेकिन अहाँ एकदम निश्चिंत रहू ओ अहाँके भए जायत बहुत बहुत अहाँ हमरा बड़ खुशी होइया अहाँ जे मतलब जे नागरिक छियै जे एहि चीज के सूचना पहुँचेलहुॅं हमरा तक एना हमरा तऽ बुझैत रहऽ जे कार्य प्रगति पर छै लेकिन एहि सऽ अहाँके ओकरा पता चलि गेल कि नहि भऽ रहल छै तऽ आओर अहाँ मतलब अहाँके नाम की भेल अच्छा बिलकुल बिलकुल अच्छा एना हम हुनको सब के मतलब पूरा डिपार्टमेंटके हम सूचना दए दै छियै आओर एना हेतै तऽ हम खुदो आयब ओतऽ अहूँ के अहूँ सब आयब पूरा ग्रामीण कम सऽ कम दस बीस आदमी पचास आदमी ओहिठाम रहब देखै छियै अपन पर्यावरण के तऽ सुरक्षित रखनाइ छै आर अपन वएह सऽ तऽ अपन सब के जिन्दगी चलि रहल छै तऽ धन्यवाद हँ अहूँ के धन्यवाद